स्टेमच्या आदारांत आमच्या वाठारांत भलायकी म्हणल्यार स्टेम हो एक असो प्लेटफॉर्म आसा जंय आमकां जंय भुरग्यांक हें शिकयता की आमी कशें कशे तरेन विचार करचें कशे तरेन प्रेकटिकल थिंकींग करपाक जाय कशें डेवलोप जातले व्डह ह्या तरेन आमकां तें प्रेकटिकल थिंकींग करपाक विचार करपाक लायता सो ती एक बरी गजाल आसा